میری ایک فرینڈ ہے جو بہت اچھا گاتی ہے اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے پس جب وہ لیکن وہ وہ منچ پہ جانے سے ڈرتی تھی لیکن جب وہ ایک بار اس کو کسی نے چیلنج کیا اسے ایک چیلنج آیا تو آگے سے تو اس نے ایکسیپٹ کیا اور وہ منچ پہ گئی گانے تو اسے پہلی بار تو بہت زیادہ ڈر لگا اور وہ جھجھک رہی تھی پھر اسے اس پہ بہت لوگ ہنسنے لگے تو اس نے ٹھان لیا کہ نہیں مجھے اچھا کرنا ہے اور وہ اچھا کرنے لگی وہ منچ وہ دوبارہ سوچی نیکسٹ ٹائم وہ اچھا کڑے گی اور اس نے اپنے آپ میں بھی ٹھان لیا تھا اس نے دوسری بار بہت اچھے سے منچ پہ گئی اور بہت اچھی آواز میں گائی اس کی آواز بھی بہت ساڑے لوگوں کو پسند آئی اور ہم لوگوں کو بھی اس کی آواز بہت پشند آئی وہ وہ بہت اچھا بھی گاتی ہے اس اسے اس کی لوگوں نے بہت تعڑیفیں کی وہ بہت اچھا بھی گاتی گاتی ہے اور اس کے امی ابو نے اس کے گھڑ والے نے انہیں اس کا بہت ساتھ دیا اس کی دوست لوگ ہم لوگوں نے بھی اس کا بہت سانتھ دیا اور وہ بہت آگے بڑھنا بڑھ گئی ہے اب اور بڑھنا چاہتی تھی اس لیے اسے بڑھایا بھی گیا بہت آگے اسے بڑھایا گیا بہت آگے اور وہ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ بننا چاہے نظم پڑھتی ہے وہ بہت اچھا نعت بھی پڑھتی ہے وہ